ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بدل چکی ہیں تعلیمی نظام مطلب تعلیم کو اچھا بہتر بنانے کے لیے یا پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ اب آن لائن اسٹڈی اسٹارٹ ہو گئی ہے بچہ فون سے مطلب آن آن لائن اسٹڈی بہت اچھی طریقے سے کر سکتا ہے بچوں کے پاس فون ہے لیپ ٹاپس ہیں جن کے ذریعے وہ آن لائن اسٹڈی حاصل کر سکتا ہے بہت اچھے طریقے سے پہلے لوگ بچوں کے پاس فون نہیں ہوتے تھے بہت دکتیں آتی تھیں لیکن ایسا نہیں اب ایسا نہیں رہا تب بہت سی تبدیلیاں آ گئیں ہیں بہت سی بدلاؤ آ گئے ہیں اتر پردیش میں اور اب پہلے پہلے یہ ہوتا تھا کہ تعلیم بچے جب اسکول جاتا تھا تو اسے نیچے زمین پر بٹھایا جاتا تھا لیکن اب اتنا بدلاؤ آ گیا کہ اب بینچ ہوتی ہیں بینچیز پہ بٹھایا جاتا ہے کلاسیز بھی بہت اچھی لگزری ٹائپ بہت اچھی طریقے سے بنائے گئے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو اور اب بہت اچھی طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے